जी हाँ मैं ओला कैब ड्राइवर से बात कर रही हूँ हाँ मैंने आपके यहाँ से एक कैब बुक की थी लगभग उस कैब के आने के समय से दो घंटे अधिक हो चुके हैं मैं जानना चाहती हूँ कि कैब अभी तक क्यों नहीं आई मुझे जल्द ही जल्द कहीं पहुँचना है आप बता दें कि मुझे कितने समय और इंतजार करना होगा वरना मैं किसी और को बुलाकर या किसी और कैब को बुक करके चली जाऊँ